हमसब अपना इहाँमे भोजपुरी फिलिमके शूटिङ्ग देखलिए आओर ओ देखि करिके बहुत अच्छा लगलै हमरा सबके आओर बहुत ही अच्छा लगलै बहुत आदमी सबके भीड़ जमा भी रहलै देखले हीरो होरोइन भी साथमे रहली ओकर शूटिङ्ग देखि करिके हमरा सबके बहुत ही अच्छा लगल लोग भी रहलै बहुते जमा भेल आओर ओ शूटिङ्ग हमरा सबके गाममे बहुत ही अच्छा हइ आओर स्टार सबके हमरा सबके हीरो सबके यही कामना हइ कि एकदम सफलता ओकर सबके अच्छा हो जाइ बढ़िआँसँ शूटिङ्ग हो जाइ आओर हमरा सबके यही कामना हइ एकदम अच्छासँ ओसब शूटिङ्ग शाटिङ्ग करिके अपना यहाँसँ एकदम बढ़िआँ थोड़ा फिलिम अच्छा बनाबै जे परिवारी हो अच्छा सबके देखै लायक हो सकै सब बढ़िआँसँ अपना देखि सकै कि जे लगै कोनो फिलिममे कि जेकि इहाँपर कोनो हॉल उलमे लगे तऽ सब जे लोक देखऽ जाइ तऽ बोलै कि एकदम हँ अच्छा फिलिम हीरो बनेलै हइ हमरा सबके यही कामना हइ कि ओ हीरोसब एकदम बढ़िआँसँ रहै आओर कहीँ भी जाइ एकदम अच्छासँ शूटिङ्ग शाटिङ्ग करिके आबै आओर ई हमरा सबके कामना हइ